ना हमनाय जायखिजाया नाखौ बिदिनो अनेक रोखोमै हमनाय जायो जायखिजाया जेलें सोंथेनानैबो हमो जेलेंजोंबो हयो आरो आस्राबो सारो आस्रा सारनानैबो हमो बेनिफ्राय जेखायजोंबो गुरनानै हमो आरो आखायजोंबो गोरोमो ओमफ्राय बिदिनो सारथारनानैबो हमो बिदिनो अनेक रोखोमै हमनाय जायो नाखौ जेखाइजोंबो बिदिनो गुरोबो आरो आवथेयोबो ओमफ्राय आरो जेखायखौ दोननानै गोरोमोबो बेफोरबायदिनो अनेक रोखोम रोखोमनि गुरनाय जायो आरोखि ना हमनाय फुख्रिनि नाखौबो बिदिनो फुख्रिनि नाखौ आस्रा सारनानै हमो आरो जेलें गोलाव बोनानैबो हमो आरो बिदिनो गोरोमनानैबो गोरोमोबो आखाइजों गोरोमनानै हमो बिदिनो बायदि बायदि हमो आरोखि नाखौ गोजानाव गोजान दैमायाव थांबा ना हमनो थांबाथाय जायखिजाया बिदिनो सानसे जाबा ओंखाम लांफालायो ओमफ्राय आरो जगारा जेखाइ खबाय सारग्रा बाल्थिं बिदिनो अनेक रोखोमनि लाङो आरो बेयाव सानसे थानाय जाबोला ओंखामबो जायो लांफानानै बिदिनो अनेक अनेक मावनाय जायो आरो गोजानाव ना सारनो थांबाबो बेफोरबायदिनो नाखो सारनानै ओमफ्राय बिदिनो स'गाव फानहैयो बाजारफ्राव स'गाव आरो न'खरफ्रावबो बिदिनो जायो फानोबो बिदिनो आरो